इस सोआल दे जिकर च में एह् आक्खना चांह्ङ के अस मिगी बड़ा लम्बी ट्रिप करने दा मौका जिंदगी च नेईं मिलेआ संघर्श गै रेह् लेकिन थोह्ड़ा बोह्त जेह्ड़ा कोई मौका लग्गा रब्ब ने जेह्ड़ी असेंगी चांस दित्ता ट्रिप उप्पर जाने दा तो अस गे जियां मेरा अपना गै लाह्का ऐ डुड्डू उत्थूं दे इक बाबा बासक दा मन्दर ऐ उत्थें सांबे दे कोई ठेकेदार न उ'नें होम स्टे दे तौर उप्पर टैंट बगैरा लाए दे न जेह्दे च में बी इक दो रात गज़ारी तो पता लग्गा कि टैंट च रौह्ने दा अपना इक लुत्फ ऐ अपना इक मज़ा ऐ होर इक बड़ा इक बड़ा इक मज़ेदार मज़ेदार इक मज़ेदार ऐक्सपिरिंस होएआ मिगी लाइफ दा कि टैंट च रौह्ने दा होर घर च रौह्ने दा केह् अन्तर ऐ एह् मेरे बास्तै इक समझो के कोई सपना पूरा करने आह्ली गल्ल ही क्योंकि अस में कदें कोई बाह्र च टैंटै बिच्च नेईं हा रेह्दा लेकिन जदूं पैह्ले बारी दो तिन साल पैह्लें दी गल्ल ऐ जदूं मिगी टैंट च रौह्ने दा मौका मिलेआ ते में उस टैंट च रेहा पता लग्गा कि टैंट दी लाइफ कैसी ऐ लेकिन इक टैंट ते होई गेआ आम जेह्ड़ा कोई मुश्कल वक्त च लगाया जंदा होर इक टैंट ऐसा होंदा जेह्ड़ा अपने आराम गी मदनजर रक्खियै कोई सैर सूर बसांऽ करने बास्तै जंदा बंदा उसलै टैंट लाए दा होंदा उस टैंट च होर इक मुश्कल दौर दे टैंट च किन्ना फर्क होंदा एह् मिगी में उत्थें मैसूस कीता उत्थें डुड्डू जाइयै उत्थें हर किसम दी सुविधा उसदे च प्राप्त करवाई टैंटै आह्लें खाने पीने दा इंतज़ाम बिज़ली दा सुख सुविधा होर रौह्ने दा गद्दे शद्दे बाकायदा अन्दर बाथरूम पता लग्गा कि एह् टैंट ते बड़ा अपने घरै आह्ला मकान जेह्ड़ा होंदा उस तों बी बेह्तर हा क्योंकि मोसम बी सोहाना एह् गल्ल मेई जून दी ऐ जदूं में उत्थें रेहा मिगी बड़ा मज़ा आया उसदा लेकिन इक टैंट ऐसा होंदा जिसदे च जियां कोई शैह्रें च चली जाच्चै अस ते कोई बचैरे लोक होंदे उ'नेंगी सिर छुपाने बास्तै छत्त निं मिली दी होंदी ओह् अपना सिर छुपाने बास्तै टैंट बगैरा लांदे ओह् किन्नी मुश्कल दा वक्त उ'नेंई गुज़ारना पौंदा इस दा कंपैरिज़न उ'ऐ आदमी करी सकदा जेह्ड़ा उस मुश्कल दे दौर दे वक्त च उस टैंट च बी रेह्दा होऐ होर जियां में उस डुड्डू आह्लै टैंट दी गल्ल करा करनां ते उस टैंट चे जेह्ड़ी सुख सुविधा मिली इन दौनें दा मुकाबला कीता जाए ते उसलै आदमी गी मैसूस होंदा कि टैंट दी लाइफ कैसी होंदी ऐ बाह्र जियां ट्रैकिंग ट्रूकिंग उप्पर लोग जंदे मिगी ते ट्रैकिंग उप्पर जाने दा मौका निं मिलेआ अलबत्ता उ'ऐ जेह्ड़ी गल्ल में सनाई ऐ कि डुड्डू दा टैंट जेह्ड़ा सांबे दे लोकें सांबे दे ठेकेदार ने लोआए दा उत्थें टूरिस्ट बड़ी मुकतार च गर्मियें दे दिनें औंदे अपनी लाइफ गी इंजाय करदे अपनी ट्रिप गी इंजाय करदे मुखतलिफ किसम दे नज़ारे प्हाड़ें च लभदे न उ'नेंगी दिक्खने बास्तै बड़े बडे़ दूरा दा लोग औंदे होर जेह्ड़ा टैंट कुसै मुश्कल दा कुदै त्रासदी होई जंदी उस दे जेह्का टैंट लग्गे दा होंदा होर उसदे च होर उसदे च केह् डिफ्रैंस ऐ एह् बड़ी असानी कन्नै आदमी मैसूस करी सकदा लेकिन एह् मसूस तां गै होंदा जि'नें जिस बेल्लै उस व्याक्ति गी दौनें टैंटे दा तज़रबा हासल होऐ